जाम रांदियूं खेॾी वेंदियूं आहिनि जाम ॾुक ॾोर जूं रांदियूं बि खेॾी वेंदियूं आहिनि ऐं हुनखे ॾिसण जाम माण्हूं बि ईंदा आहिनि हुन रांदियूंन खे ॾिसण में अने असांखे बि जाम मजा ईंदी आहे हूअ रांद खेॾण में ॾिसण में इन खां वधीक मूंखे इन बारे में न ख़बर आहे